जय झूलेलाल हा दादी छा हालु अथव हा त कहिड़ा वारा गुल खपनिव मूं वति ॻाढ़ा गुल अथव गुलाब जा अच्छा बि अथव मेरुन बि अथव ॿिया बि घणेई ईंदा आहिनि गुलाब जा तव्हांखे मेन कहिड़ा खपनि मंदर जे लाइ हा हा उहे मेरुन वारा अथव मेरुन वारा थोरा महांगा अथव मेरुन वारा तव्हांखे पवंदा समुझ जीअं उहा साढा टे सौ रुपया किलो तव्हांखे ॻाढ़ा पवंदा त हू ऐं हू थोरा महांगा अथव उहा चारि सौ ताईं जा अथव अछा वरी समुझ साढा टे सौ टे सौ इहा सभिनिनि में रेट जो थोरो फ़र्क़ु अथव तव्हांखे कहिड़ा वारा खपनि तव्हां उहो ॾिसो

भई अघु खे ते ठाहींदासीं पर हाणे तव्हांखे खपनि गुल पंहिंजे हिसाबु सां त मां पंहिंजे हिसाबु सां टई विझी ॾियांव तव्हांखे कलर अछा ॻाढ़ा अरे न दादी तव्हां हमेशह वठंदा आहियो मूं खां पहिरीं बि वरिता अथव हेॾा दफ़ा गुल त कॾहिं तव्हांखे शिकायत आई आहे छा काई हा हा हा भई अगरि तव्हांखे चयो था ॾह किलो हू खपनिव गुलाब जा ॻाढ़ा वारा खपनिव त ॾह किले जा असांजा टे सौ रुपया थींदव त साढा

हा हा त मां हींअर कढी बोड़े ठाहे करे तव्हांखे मोकिलियांव थी घर पोइ तव्हां भली ॾिसिजो तव्हांखे कीअं थो समुझ में अचे सभु सुठा ई अथव गुल ऐं त मां हिन हिसाबु सां करे थी रखां पोइ हाणे घटि मथे ॾह रुपया तव्हां खणी घटि ॾिजो न त त भई मूं वटि ॾाढा आडर आहिनि हिते गुरू पूनम आहे त हिते मुंहिंजे सभिनी मंदरनि जो मूंखे ई आहे सभिनी मंदरनि में मां मोकिलियां पेई हिते त हाणे वरी तव्हांखे घटि मथे वधीक न कजो भई हा हा उहो पोइ हाणे तव्हां पिया ठाहिजो मां तव्हांखे गुलनि जा टोकिरा भरे करे मोकिलियांव थो हा त उहे हा त मुंहिंजो अचेव थो माण्हू उहो ॾियण लाइ तव्हांखे हुते त पोइ मां हींअर मोकिलियांव थी हुते तव्हांखे घर हा न त पोइ सही थी वेंदो न हिन में बि तव्हांखे ॾह किलो घणेई थी वेंदा टोटल हा त ठीकु आहे मां हिसाबु बिल ठाहे करे तव्हांखे लिखी मोकिलियांव थी हिसाबु ते सभु लिखियल अथव हुन ते सभु लिखी करे तव्हांखे मोकिलियांव थी पोइ जेको हिसाबु थिए पूरा पूरा पैसा मोकिलिजो ठीकु आहे न पोइ वरी इअं न कजो घटि मथे न कजो वरी ठीकु आहे हा पंज ॾह रुपया ठीकु आहे घटि कजो बाक़ी ॿिया मोकिले छॾिजो सभु पैसा हान हा मां हींअर मोकिलियांव थी ठीकु आहे जी हा जय झूलेलाल